दिक्खो जी पैह्लें जम्मू च ट्रांसपोर्ट दा बडा सिस्टम हा कि पैह्लें गड्डी नेईं मिलदी ही बड़ा चक्कर हा माता बैश्णो लोक औंदे हे इन्नी इन्नी दूर दा इद्धर इन्ना चक्कर बनदा हा ट्रांसपोर्टेशन दा लेकिन हून बल्लें बल्लें जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ ओह् अग्गें बधै दा दिन ब दिन तरक्की करै दा हून बस्सां ट्रेन्नां छोटी गड्डियां नुआढ़े बाद होर बी बडे़ साधन होई गेदे जेह्दे कन्नै तुस साढ़ा जम्मू घूमी सकदे ओ और कश्मीर बी घूमी सकदे ओ जम्मू च बड़ी स्हेई स्हेई जगह्ं न दिक्खने आह्लियां जि'यां साढ़ी माता बैश्णो देवी होई गेआ होर बी बड़ी जगहं न यार